हॅलो

ओला कॅब कंपनी न्ही हय म्हापशेच्यान उलयतां हांवें सकाळी मरे तुमची एक कॅब बुक केल्ली सांजची पांच वरांचेर हय मोपा वचपाक आनी दोन हजार भरिल्ले हांवें एडवान्स हय हय पूण म्हाका मरे अचानक मिटींग आसा त्या वेळार रोटरी क्लबाची मिटींग म्हाका एटेंड करपाक जाय त्या वेळार

सो म्हाका बुकींग कॅन्सल करचें पडटलें कितें कॅन्सल करपाक मेळना अशें कशें हां फायफ पर्सेंट कट करतले मरे चलता चलता मागीर होच नंबर जो आसा पळय म्हजो तोच नंबर आसा जीपेचेर ताचेर तुमी रिफंड करपाक शकतात हय बरें धन्यवाद